नहि हमर इलाकामे ने श्रम या रोजगार क्षेत्र ई सबकुछो नहि छै ने प्राइवेटिक चुनौतीके बहुत दिक्कत भऽ रहल छै रोजगारके बिना बहुत लोक ओहिने बैठल छै रोजगार करनाइ जरूरी छै बहुत पढ़ल लिखल व्यक्ति किसान सब बैठल छै बेरोजगार भए कऽ ई गाँवमे भी रोजगार रहतियै बहुतके भविष्य सुधार भए जयतियै किसान सभ खेती करयके लिये भी पानि सबके लेल ई सब बहुत दिक्कत भए रहल छै बहुत लोक नौकरीके लेल भी खाना पीना सबके सब बन्द छै दूखके समस्या बहुत बढ़ल छै